रोटी ठाहिण लाइ वॾनि बासणनि में असांखे कुकर तई सिपरी ऐं कटलरीअ में केवी कपकी खुर्पी और दाल घोटड़ी लॻंदी आहे कुकर में असां दाल रस वारी भाॼियूं से्हल भाॼियूं दाग पची भाॼियूं ईअं सभु ठाहींदा आहियूं तईअ में असां सोक भाॼियूं ठाहींदा आहियूं तरियल भाॼी सिपरीअ में चांवर ठाहीनि ठाहींदा आहियूं ऐं पुलाव ठाहींदा आहियूं कोई कोई सिपरीअ में सेहल भाॼी बि ठाहींदो आहे कटलरीअ में केवी कपकीर ऐं खुर्पी केवीअ जो असां इस्तेमालु दाल खे रस वारी भाॼीअ खे कढण लाइ घुमाइण लाइ कंदा आहियूं कपकीर जो यूस चांवर पुलाव ऐं सुकी तरक तर जो यूस कंदा आहियूं इस्तेमालु खुर्पीअ जो यूस सुकी जहिड़ी भाॼी ठाहींदा आहियूं त असां खुर्पीअ जो यूस कंदा आहियूं